नमस्कार भैया भैया हम बोल रहें उनको तो हेल्प उन्हें चाहिए था

बोलिए भैया भैया हम बोल रहें हैं जयपुर से बोल रहे हैं भैया थोड़ा सा ये है कि हम लोग थोड़ा सा लोन ले रहें हैं किस लिए कि कुछ रुकावट है इस लिए हम लोग लोन लेनी है ऐसे खेत के लिखाने के लिए इस लिए थोड़ा हम लोग लोन ले रहें हैं मतलब फैमिली में भैया पाँच लोग हैं हम लोग दो भाई एक हाँ दो भाई एक बहन है मम्मी पापा हैं हम लोग

ठीक है बोलिए हाँ भैया भैया इसका जो ब्याज होता है कितना आएगा पाँच लाख का देने के लिए हम को भरना पड़ेगा अच्छा तो तो भैया मतलब हम बोलें कि हम पाँच लाख ले रहें हैं तो इसको हम मतलब कितने का बाँध सकते हैं महीना ओ

दो तीन साल ठीक है भैया बैठेंगे जानकारी लेना चाहिए थी उनको चाहिए था इस लिए आपको कॉल किए

ठीक है भैया ठीक है ठीक है भैया ठीक है हम ले लेंगे ठीक ठीक है भैया

ठीक है भैया